भोपाल जिले में जो रोजगार और आजीविका का मुख्य स्रोत है वो स्वरोजगार है क्योंकि यहाँ पर लोग खुद का रोजगार उत्पन्न करके अपनी कमाई करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी को तो खैर हर जगह अब प्राथमिकता देने लगे हैं तो इस बात से तो इंकार किया ही नहीं जा सकता और लेकिन फिर भी लोग निजी नौकरी करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों में इतना मतलब एग्जाम क़्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं अब लोग इसलिए निजी नौकरियाँ कर रहे हैं और बेरोजगारी की यदि बात की जाए तो जो बेरोजगारी की दर बहुत पहले हुआ करती थी वो तो अब देखने को नहीं मिलती है तो मैंने वो बेरोजगारी नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी और मेरा सुझाव तो सिर्फ ये है के भोपाल के जो लोग हैं वो तो स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं लेकिन वो करते भी हैं लेकिन स्वरोजगार जिनके उत्पन्न नहीं हो पाते हैं वो कंटिन्यू लगातार उसमें कोशिश करते रहते हैं लेकिन कई सालों तक बरसों तक वो नाकाम होते रहते हैं फिर भी स्वरोजगार उत्पन्न करते रहते हैं तो मेरा सुझाव ये है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए या फिर इस तरह की योजना उनके सामने ला कर दिखाई जाए उन्हें या उन योजनाओं की उन्हें समझा दी जाए उन बातों की उन्हें समझा दी जाए जिससे कि वो अच्छी तरह से अपने रोजगार को उत्पन्न कर सके जो भी उनका स्वरोजगार है उसको वो अच्छे से चला सके जिससे की वो रोजगार एक अच्छे तरह का रोजगार बन सके